कई बार मैंने अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए स्वेटर बनाते हुए और कुछ अनूठी चीजें बनाते हुए अपनी माँ को देखा है लेकिन मैंने तो कुछ बनाया नहीं है पर मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी माँ से कुछ पोशाक बनाने के बारे में सीखूँ पर मेरी माँ ने कई तकनीकी स्वेटर के बारे में बताया है कि बेटा यह स्वेटर ऐसे बनता है ये पैंट शर्ट ऐसे बनते हैं के बारे में हमको इसकी जानकारी मेरी माँ ने दी थी और मैंने भी कोशिश करी है कि मैं भी अपने लिए मेरे पैंट फट जाता तो मैं अपने हाथों खुद सिलता था और जो भी कुछ काम होता था वो मैं अपने हिसाब से कर लेता था पोशाक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ले पोशाक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है हाँ कोशिश करना ही सफल मनुष्य का पहला कर्तव्य है जो कि हर कोई व्यक्ति सोच सोच है कि हम ये कर सकते हैं तो वो चीज हमको अवश्य करना चाहिए और उसकी जानकारी भी हमको प्राप्त होती है